हँ हेलो हम सब तरहके माछ छै भाकुर नैनी पोठी इचना सिङ्गही सब माछके अलग अलग छै एक सओ अस्सी रुपैए दुइ सओ बीस रुपैए एक सओ रुपैए एक सओ दस रुपैए हम्म रोहु एक सओ अस्सी छै

हँ भऽ जेतै कम लेबे कतेक से पर ने छै तऽ दुइ किलो लेबै तऽ दुइ सओ पड़ि जाएत हम्म नहि किछु हेतै हमरो लागत छै ने हमहूँ ने माछ आने छिए पैकारसँ उठाके दम लागै छै ने हम्म हँ तेँ दुइ सओ रुपैए दुइ सओ रुपैए आओर कोनो माछ लेब तऽ से कहू तहन एक सओ दस छै हम्म हम्म नहि एतेक कम थोड़े हेतै पचास रुपैए किलो थोड़े हैत अस्सी नब्बे भऽ जाएत नब्बे तक लेकिन पचास रुपैए थोड़े हम्म

नैनीसब छै दुइ सओ दस हम्म हँ एक सओ एक सओ अस्सी लागि जाएत ओकर लेबै तऽ एक सओ अस्सी लागि जाएत दुइ सओ दस छै तऽ हँ हँ ताजा मछली छै मछलीमे कोनो अथी नहि हैत अहाँके

हँ इचना पोठी अइ डेढ़ सओ रुपैए

ठीक छै कम भऽ जेतै अएबै तऽ भऽ जाएत ठीक छै ठीक छै नहि तहन तऽ कम हँ भऽ जाएत भऽ जाएत अएबै तऽ ठीक छै ठीक छै रा राखू राखू भऽ गेलै ठीक छै अएबै तऽ भऽ जाएत